आं साबसिन मोननाय गित खनगिरि एबा आरिमुगिरिया जाबाय बिग्राइ बिग्राइखौ आं जोबोद मोजां मोनो मानो होनोब्ला बियो सिगांनिफ्रायनो खनबोनाय सासे मुंदांखा रोजाबगिरि बिथाङा हारिखौ लानानै सोरनिबा दुखुखौ लानानै मिथिंगाखौ लानानै एबा सोरजोंबा मोजां मोनलायनायाव नागार लायनायखौ लानानै बिथाङा गित सुजुयो बिराद मोजां खनो बिथांनि गित खननायखौ जों बाख्नाय नांगोन बिग्राइ बायदि मोजां गित खनग्रा आं नुआखै बिथांनि गितखौ खोनासङोब्ला बिराद गोसोआ बोदोरबावलि जालायो दा बिथांनि गितना जोंनि गोसो अनथराव हाबनानै बिराद बबेबा समाव गोसोखांनायफोर लाबोयो आरो बिथाङा गित खननायाव एबा आरिमुगिरि एबा फाव खालामनाय गित खननायफ्राव जोबोद मोजां बिथांनि गितना गोबां दङ दा बेफोरखौ जों बुंजोबनो हाया बिथांनि गितना जेरावबो दामजानाय फैयो एबा बबेबा मोनसे पग्राम जायोब्ला मेल खुंजायोब्ला बेयाव बिथांनि गित एबा गानखौ खनो खननानै मानसिफ्रा बाहागो लायो ज'ज' रंजायो बिथां बिग्राइनि गोदै मिलौदो देंखोखौ खोनायोब्ला मानसिफोरनि गोसोआ मोजां मोनो आंनि गोसोआबो मोजां मोनो दा बिथाङा बर'फोरनि गेजेराव सासे मुंदांखा गित खनगिरि लिरगिरि गावनो लिरो गावनो खनो बिथाङा सासे मोजां गारां गोनां मिलौदो सुर गोनां मानसि बिथाङा गोदोबो खनो सिगांनिफ्रायबो सिगांनिफ्रायनो खनबोयो दाबो खनो दाबो जों बिथांनि गित गोदान गोदान ओंखारोब्ला खोनासङो बिथांनि गितना मोजां जायो आरो बिथांनि गितना मेहेर गोनां जायो दा बिथांनि गित खननायाव जों समाव बाहागो लायो आरो बिथांनि बायदि गितना बिराद मुंदांखा समाव जायो दा बिथाङा मानसिफोरनि गोसोखौ गोजोन होनो हायो माब्लाबा समाव बिथांनि मेथाइ एबा गित खननाया दुखु जायोब्ला स्रां थांहोयो आरो दुखुबो जाहोयो हारि एबा मिथिंगानि गितफोरखौ लानानै समाव बिथाङा खनोब्ला जोंनि गोसोआव मोजां मोनखांनाय फैयो बिथाङा सासे बेराद मुंदांखा गित खनगिरि